परेशानी छै लेकिन फिर भी हमरा सहरसामे जे भी छै ग्रामीण आदमी सभ किसान आदमी सभ ओते बुजुर्ग सभमे किछु समस्या नहि छै जे शिक्षित लोक छै पढ़ल लिखल लोक छै बहार नौकरी करए वाला लोक छै हुनके बुजुर्गक सङ्ग समस्या अधिक रहै छै बाँकि जिनका सङ्ग छै गाँव सभमे व्यवस्था छै वृद्धाआश्रम सभ वृद्धा पेन्शन से जगह जगह स्वास्थ्य केन्द्र छै जाहिमे कि देख रेख होइ छै प्लस समाजमे किछु एहन तरहके संस्था छै जे बुढ़ बुजुर्गके ख्याल राखै छै एहि चीज पर देखै छी